हेलो हँ हँ यौ हम काज करै छियै कोन मोबाइल लेबै हमरा अखन बहुते मोबाइल छै सैमसॅंग हइ रेडमी हइ ई सब आठ आठ हजार रेडमी हइ आठ हजारके सैमसॅंग हइ नओ हजारके भीबो हइ दश हजारके अथी लाबा हइ एगारह हजारके आरो आरो कोन लेबै ई सबमे से कोन मोबाइल हँ तऽ बोलू ने सैमसंगके हइ आठ हजारके भीबोके हइ नओ हजारके आ लांबा हइ पाॅंच छओ सात हजारके हइ अहाँ कोन लेबै आठ हजार बाला हइ सैमसंगके एक सए अठाइस जीबी रैम हइ एक सए अठाइस जीबी स्टोरेज हइ सोलह सए बैट्रिक हइ आरो अच्छा अच्छा फोटो आर आयत एकदम हँ हइ बीबोके बीबोमे हइ बीबोके हइ अच्छा आठ सात हजारके हो जायत एकदम ओहोमे फोटो अच्छा आयत चारि जीबी रैम हइ एक सए अठाइस जीबी स्टोरेज हइ बैटरिको सत्रह सए फोटो अच्छा आयत अहाँ जे चीज देखबै युट्युब पर सब चीज अच्छा से सुनाइ देत आवाज एकदम आनन्द आयत आवाज सुनैमे कोन लेबै हँ नोकियोके हइ मोबाइल उहो आ जायत ओ एकदम नोकियाके हइ दश ह नोकियाके दाम दश हजार हइ हँ ओहो अच्छा हइ एक सए अठाइस जीबी रैम हइ उन्नीस सए बैट्रिक हइ सोल अथी कैमरो अच्छा हइ बिडियो एकदम अच्छा अच्छा आयत आरो

हँ नहि पुछतियै रऽ मगर हइ मोबाइल कोन लेबै अच्छा अच्छा बाला मोबाइल हइ एकदम अच्छा से अहाँ जे चीज देखबै एकदम फ्रेश देखायत भीबो नोकिआ लाबा तब की सैमसंग आरके हँ आठो हजारमे आ जायत सैमसंग ओहो अच्छा मोबाइल हइ एकदम अच्छा हइ बैटरिको आर ओकर जादा दिन अथी देख मोबाइलो चलत रेमओ आर तगड़ा हइ फि मोबाइलमे अहाँ फिल्म आर अच्छा अच्छा देख सकै छी आवाज एकदम अच्छा अच्छा आयत एकदम तनिको दिक्कत आर नहि होयत आवाज आर सुनऽमे आयॅं हँ पन्द्रह सोलह हजार तक ओहो तनी हँ ओहो सब ठीक मोबाइल रहत पन्द्रह सोलह हजारमे आबे हइ तीन चारिगो मोबाइल सैमसम ए एलेवेन आर ई सब नोकिआ सब आ जाए हइ तऽ अहाँ मिलु तऽ हँ बेट हँ बेट्रिक आर एकदम अच्छा चलत हँ आबू तब एकदम अच्छा से अच्छा सा फोन देखायब तब ठीक